जीअं त मां ऑनलाइन सामाननि ते विश्वास त न कंदी आहियां पर मुंहिंजी हिकिरी साहेड़ियूं सलाह ॾिनई की ऑनलाइन बॉडीवॉश घुराए ॾिसो मां बि सोचियो हल ठीकु आहे हिकु दफ़ो घुराया थी कोई बुराई कोन्हे घुराइण में घुराए करे इहो इस्तेमालु करे थी ॾिसां पर जीअं ई घुरायो हुन खे इस्तेमालु कयो त मू मां पंहिंजे शरीर में भई ॿिनि ॿांहुनि ते हयो त हथनि ते त उन में खुजली टाइप थोरी ऐं जलन थियणु लॻी मूंखे उहो सही न लॻो बॉडीवॉश असांजी बिल्कुल बि हुन ते न इस्तेमालु सही न लॻो लॻे पियो मां इस्तेमालु सही न लॻे त उहो शइ न घुराइजे जेतिरो बि थी सघे ऑनलाइन शयूं न घुराइजनि जेतिरो थी सघे कोशिशि कयो त साम्हूं वञी ॿाहिरां ॾिसी करे वठो त उहे शयूं सही अथव अगरि तव्हां घुराईंदव सुभाणे सही नथियूं निकिरनि गलति थियूं निकिरनि त हुन जो मतिलब छा घुराइण जो तंहिंखां जेतिरो थी सघे उहे ई यूज करण ई शरीर जी शयूं माण्हू साम्हूं ॾिसी करे घुराए हुन जो रिज्लट सुठो ईंदो आहे सुभाणे गलति थो रिएक्शन करे या छा असरु सही नथो करे थो शरीर लाइ असांजे शरीर लाइ नुक़सानु आहे न ॿिए खे छा थींदो आहे शरीर असां त साम्हूं वञी फ्रैश शयूं सिधियूं सिधियूं ॾिसी करे वठिजनि त उहो सही आहे